हमरा लोकनि मिथिला मे जन्म लेलहुॅं मातृभाषा मैथिली थिक तैं उचित ढङ्गसँ मैथिली बहुत तरहक लोककेँ नहि बाजऽ आबै छै कारण अँग्रजी हिन्दी सभटा मे जे छै से बच्चा सभ पढ़ि रहल छै लेकिन मैथिली जे मातृभाषा अछि तकर लोप भऽ रहल हँ बच्चा सभके पुछबै जे बाबूक नाम की छी तऽ ओ मुँह तकैत रहत अरे बाबू ककरा कहै छै ओजी ओ कहत जे बताइए क्या बोले तऽ ओकरा जॅं कहियौ ह्वाट इज योर फादर्स नेम तहन ओ बुझि जायत अँग्रेजी मे बुझत हिन्दी मे बुझत लेकिन मैथिली बला जे छै ओकरा जड़ि जे छै से माय बाप अँग्रेजी इसकुलमे पढ़ाकऽ ट्यूशन पढ़ाकऽ अपन मातृभाषा बला जे छै से नष्ट कऽ रहल छै आब ओकरे बोलचाल छै जे हमर बच्चा इंग्लिश बजैया आब मम्मी पपा डैडी ई सभ बजैया तऽ ओकरा गर्जियनो के खुशी होइ छै लेकिन अपन जे बंशज बला जे गुण छै मैथिली बला ओ किछु नहि ओकरा जे पुछबै बौआ की खेलहुॅं हँ ओ ई नहि कहि सकैया जे सागक झोड़ भात या रोटी आलू साना खेलहुॅं से नहि कहत ओ की कहत आलू परबल का सब्जी चावल खाया है रोटी सब्जी खाया है लेकिन तरकारी नहि कहत तीमन नहि कहत कारण जे छै ओकरा जे छै से अखुनका जे ब्यबहार चलि रहल छै से वएह जे क्या खाया ओ कहि देत जे ठीक है हम क्या खाया खाया हम वो आलू परबल का सब्जी चावल रोटी ई कहि सकैया लेकिन ई नहि कहत जे आलू कऽ तीमन खेलहुॅं हँ आलू परोड़क तीमन भात या रोटी से नहि कहत दालि खेलौ से नहि कहत